जोंनि दा ना हमनाय आङो नाखौ हमनो बारा रोंबाङा थेवबो हायो फुख्रिबो दङ बेहाय जाहानियावनो बेराद गिदिर गिदिर ना हमो आरो खाथि खाला जोंनि दैमाया फुंखा बेराद समायना बेहाय नाखौनो स्रां स्रां नुलायो बियो बेहायबो जोङो नाखौ फिसा फिसा बान्दो थेसनानै बे दैमाखौ सारो आरो मोनोबो नाथुर ना नास्राय बरख' ना थिंगोना इफोरबो मोनो जोंनि बेहाय आरो ओजोंहाय माबा दं बेरला बारि समफुरा बेहायबो सारो दैया इयो बेलाबारि होननाया दैया फिसा जाबाय दैज्लाङाव आर एखदम बे गिदिर जायो दा जोङो बेहायबो ना सारहैयो आरो ओजोंहाय सोनाबखै खरिबारि खाथियाव समफुरा साहा दङ एहाय जोङो एहायबो ना सारो जेजोंबो सारो थेसनानै सारोबो जोङो नाखौ सारनानै बुरजा मोनब्ला फानहैयो हाथायाव बिदिनो आरो ओजोंहाय सोनाबखै फालामगुरिखै थियालेन दं मोजांथार हाग्रानि दै इबो एहायबो जोङो ना सारहैयो मोनो बरख' ना सल बायदिसिना साम' खांख्राइ ना मोनो इखौ जोङो बुरजा मोनब्ला इहायबो फानहैयो इदनो आरो दावथाराखै दङ खामार दैसा होननाय दैमा इखौबो एहायबो जोङो जे सारहैयो गिदिर गिदिर ना मोनो लद्र'मा दङ दैसा गोरान एहायबो जोङो सारहैयो नाजोंनो जोङो समाव गेलेना थायो आरो सानसेया जायो सारो मोजां मोजां ना मोनो बेफोरखौ जोङो जायो आरो बाराद्रायखौ फानहैयोबो बांद्रायनायखौ

दैजोंनो गेलेयो नाजोंनो जोङो गेलेना थायो आरो मोजां मोजां ना मोनबायनालाय हमनो बेराद लुगैसोयो ओरै फुख्रियाव फुख्रिनि बादि थेसबायनालाय फुख्रिनिबादि जाबाय इहाय सारखांब्लाथाय ब्राव ब्राव नुयो नाखौ बेहाय जों हमनो मोजां मोनो आर' नाजोंनो गेलेयो बेखौनो होनना होबाय आं